میں آپ سے موبائل اور اخبارات کے بارے میں بات کروں تو بہت سے خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اخبار میں آتی ہیں اور سچ ہوتی ہیں اور بہت سی خبریں اخبار کے اندر ایسی بھی آتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی جھوٹی بھی ثابت ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے فون ہیں فون کے اندر ہم یوٹیوب چلاتے ہیں انسٹاگرام چلاتے ہیں فیسبک چلاتے ہیں واٹسپ ہے واٹسپ میں ہم گروپ بناتے ہیں ان سبھی چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں چیزیں دکھاتی ہیں ٹھیک ٹھیک بتاتی ہیں کہ فلاں جگہ آج یہ ہوا وہاں یہ ہوا تو اس سے ہمیں ہر منٹ کی ہر سیکنڈ کی خبر مل جاتی ہے کہ کون سے علاقے میں کیا ہوا اور اسی طریقے سے ہم انسٹاگرام پر ریل چلاتے ہیں فیسبک چلاتے ہیں فیسبک پر بھی ہمیں خبر پڑھنے کو اور دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ آج کس علاقے میں کیا ہوا یا اپنے علاقے میں کیا چل رہا ہے اسی طریقے سے اور ہمیں ہر سیکنڈ کی خبر مل جاتی ہے باہر دیشوں کی بھی خبر مل جاتی ہے ہمیں یوٹیوب کے اندر یا ٹی وی کے اندر جو میڈیا والے ہیں وہ ہمیں باہر ودیشوں کی بھی میں باہر ودیشوں کے بھی خبر دیتے ہیں کچھ چینل جو ہے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اپنی جو خبریں ہوتی ہیں اپنی چینل کے ٹی آر پی بنانے کے لیے خبر جھوٹی اور نقلی بھی دے دیتے ہیں کیوںکہ ان کے چینل کی ٹی آر پی بڑھے کچھ چینل ایسے ہیں جو وہ خبر دیتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے اور سچی میں وہاں پر وہ چیز وہ واردات ہوئی وی ہوتی ہے بہت سے چینل ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا کچھ ہے اور دکھاتے کچھ ہیں اس سے جو ہے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے